जोंहा दानि इयुन जोलैफ्रा आबादखौ मावनो नागिरा आबाद मावनायाबो आंनि बायदिब्ला मोनसे जोबोद गिदिर खामानि जायनोखि आबाद मावोब्ला नों गोबां मुलाम्फा आरजिनो हायो आबादखौ जोंनि इउन जोलैफ्रा थारमाने खामानि फैसा आरजिनायनि मोनसे लामा बायदि सान्नानै लाया आरो आंनि बायदिब्ला आबादखौ मावनांगौ आबादखौ गोदोनि गोदोनि बायदि मावनाङा दा माने साइनटिफिक मुगायाव गोदान गोनोखोयारि मुगानि जुगथ' गोनोखोयारि आदबजोंसो आबादखौ मावनांगौ अब्लासो नों नांगौ बायदि आबादखौ दिखांनो हागोन नोङाब्ला गोदोनि सिगांनि बायदिहाय आबाद मावनानै नों रां दानि जुगाव रां खामायनो हाया ओंखायनो आबादखौ एसे मावनोबा दा माने गोरों गोरा एसे सोर जेनेबा सोरबा मावफेरनाय फोरनिफ्रायबो एसे सोंनानै लानांगौ आरो गुबुननि आबाद मावनायखौ नायनानै लानांगौ माबायदि मावो अब्लाना मोजाङै बुजियो आबादखौ गोनोखोयारि आदबजों मावब्लाथ' जोबोद मुलाम्फा मोनो जेराव जोंफोरनो नुबोदों गोनोखोयारि आदबजों आबाद मावनानै गोबां रां मोन्नाय गोबां रां आरजिनाय जों नुबोगासिनो दं ओंखायनो जोंनि उन जोलैफ्राबो आबाद मावनायावबो गोसो होनांगौ आरो मानोना जोंनियाव माइ आबादखौल' बांसिन मावो आरो गुबुन आबाद मावो माइ जोबब्लाथाय आरो आबादानो गैला होन्नाय बायदि जायो आंनिबा आबाद मावनाया माइ जोबखांनायनि उनावबो गुबुन गुबुन आबाद मावनो हायो जेरै क'बि क'बि गायनाय बानलु गायनाय आलु गायनाय बेसर फोनाय बायदिसिना आबाद मावनानै रां खामायनो हायो आरो ओंखायनो इयुन जोलैफ्रा दा माने ओरैनो टाइमखौ बारहोया बासिनो आबादखौ आबाद मावनायाव गोसो होनांगौ आबादखौ मावनांगौ आरो आरो गोनोखोयारि मुगाजोंसो मावनांगौ आं बेखौनो बुङो जेनेबा आंबो आरो आबाद मावनानै मोन्नाय मानसि आंबो आरो गोनोखोयारि मुगाजोंसो आबाद मावबोयो ओंखायनो दासान्दि आंनिआव गोबां मुलाम्फा आबाद मावनानै न'खरखौ मोजाङै मोजां सोलिलांनो हागासिनो बेनो